ते कोल ब्हालियै उस्सी में शैल बठालेआ उस्सी फिर लाइव ओह्दा बनाना हा मतलब सामनै सामनै बनाना हा फिर कदें ओह् हिली जा कदें उद्धर जा कदें उस्सी मम्मी सद्धै कदें कोई सद्धै महै तूं करा दा केह् में तेरा बनां दी आं तूं सिद्धे होइयै बैठ फिर इन्नी बड़ी इ'यां मुश्कल होआ दी ही बार बार जोल्लै ओह् उठियै जा दा हा फिर ध्यान बी उद्धर चली जा दा हा ओह्दा फ्ही इ'यां इद्धर होई जा हा क्योंकी मैं जोल्लै न बार बार बंदा उठियै चली जा फिर इ'यां पता निं लगदा इ'यां मतलब ध्यान बी भटकी जंदा मन बी निं करदा ड्रांइग करने दा फिर मतलब में उस्सी बोलेआ सिद्धे होइयै बैठ फिर में इदी शैल शैल पैह्लै शैल पूरा बनाया शैल इ'यां कीता पूरा ओह्दा माडल बनाई बट जेह्ड़ी मिं मुशकलां होइया बड़ी जादा होइयां क्योंकी ओह् कदें अंदर कदें बाह्र नां सिद्धा होआदा मतलब बंदे नै कोई चीज बी बनानी होऐ एह् इक जगह् इ'यां मतलब खड़ोती रैह्ती ऐ बट एह् मैं खड़ो तां गै निं कदें उद्धर चली जा कदें उद्धर चली जा ड्रांमें करी जा छड़े महा तूं केह् में तेरी बना दी आं तूं केह् करी जा दा फिर मतलब इ'यां बनाई गै लेआ में इ'यां बल्ले बल्ले आं चल सेव बी होई गै गेआ मतलब अक्सपीरियंस होई गेआ मिगी कि कि'यां कि'यां फिर मतलब ड्रांइग करनी चाहिदी ऐ शैल होंदी ऐ होर करने गी बी मजा आंदा ऐ जे ऐ वो ऐ फिर ओह्दा में शैल करियै बनाया फिर जोल्लै उ'नें दिक्खेआ आखा तूं ते बड़ी शैल बनाई ऐ महा बोला तूं मेरी एह् टेड़ी करी ओड़ी बांह् निं शैल बनाई मूंहा निं शैल बनाई तूं बार बार हिल्ली जा हा मूंह् त्री केह् शैल बनानी शैल तां होंदी अगर सिद्धा होइयै बैठदा मतलब बड़ी जादा मुश्कल आंदियां इ'यां अह् शैल करियै बनाई निं सकदे ओप्परूं असें गी शांति च चाहिदी होंदी फिर ओह् कदें बाह्र जा उठियै कदे इधर जा कदें उधर जा फेर कि'यां बनाईं सकदी ही मैं फिर ताइंयै इ'यां मतलब करी करियै होई गै गेआ बट फिर बी चल महा कोई निं बट फिर बी मतलब शैल बनी जि'नें गी आखदे निं शैल ओह् नेही बनी चल महा ठीक ऐ इन्नी ओह् बी निं ऐ बट कल महैं ओह्दे बाद फिर मम्मी गी बी दस्सी में पापा दस्सी बोला दे शैल ऐ बट एह् थोह्ड़ी इ'यां टेढ़ी टुढ़ी करी ओड़ी ओह् आखा आखा दे इक जगह् सैट होए दा होयै बंदा इ'यां खड़ोते दा होऐ ओह्दा बनाई सकनें आं ते मतलब इ'यां बंदा कदें इद्धर जा इक जगह् फिर ओह् थोह्ड़ी ना होंदा ऐ ताइंयै